میرے بھائی بہن تو ایسے تو ہم تین بہنیں ہیں اور چار بھائی ہیں اور معاملات تو بہت ملتے جلتے ہیں جیسے جو ہے غصہ آ جانا اور پھر اس کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ سبھی کے رہتی ہے وہ وقتی غصہ رہتا ہے جو انسان کو آ جاتا وہی سمجھ لیں ہم سمجھ لیجیے کہ ہمارے بھائیوں میں اور ہمارے بہنوں میں ایک طریقے طریقے سے ملا ہوا ہے تو ہم لوگ مسکراتے بھی ہیں اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو غصہ ہو جاتے ہیں لیکن غصہ وہ جو ہے فورآٓ اتر بھی جاتا ہے تو غصہ وقتی غصہ ہوتا ہے جو جو ہے فورآٓ اترتا ہے